تلنگانہ میں کاروباری شعبہ دیگر صنعتوں کو اور کس طرح سے تعاون میں شراکت کرتا ہے تو ہم بول سکتے ہیں یہاں پر بہت سے کاروبار ہیں دوسری صنعتوں کو بھی یہاں پر اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں یہاں پر خاص طور پر بیری پتے کا کاروبار بھی تلنگانہ ریاست کا ایک بڑا کاروبار ہے دوسری صنعتوں کو اس میں اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور اس کے اندر بھی لوگوں نے بہت فائدہ حاصل کیا ہے اور دوسرے شعبوں میں بھی ریاست تلنگانہ اپنے حساب سے کاروبار کرتی ہے دوسری صنعتیں سے جڑ جاتی ہیں اس سے اور تعمیراتی کام ہے یہ بھی دوسری صنعتوں کو جوڑتا ہے یہاں پر ریتی کا کاروبار ہے سیمنٹ کا کاروبار ہے لوہے کا کاروبار آئرن کا کاروبار ہے اور مختلف کاروبار اس طرح کے ہیں یہاں پر کہ وہ مطلب دوسری صنعتوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور ملا لیتے ہیں اور اس سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں